मोपा साळीगांव बेतीम शिरसई गाड डोंगरी गिरीम काणकोण तिवीम पेडणें चिकली तळण हळण वाड सडा वेळींग दाबोली जुवारीनगर बोंडला बेतूळ कोलवा बाणावलीम पाळोळें काणकोण कावडोंगरी वेर्णा चिकली पेडणें म्हापसा पणजी मडगांव सांकवाळ शिरोडा कुट्टाळी शिरोपा मोर्जें ताळीगय दोनापावला मिरामार पिलार आगशी नेवरा फोंडा फाता फाता फाताप्रा शिरोडा नागेश्रा बोरी वाळपय केपें सादें बोंडा माजोड्डा कळंगूट सांखळी चिळूं